से जुन गुजौ गुजिसे नै डिसेम्बर नैरोजा से नै थाम अक्ट'बर नैरोजा थाम ब्रै जानुवारि नैरोजा ब्रै जिबा आग'ष्ट नैरोजा बा